उत्तर प्रदेश में क्रिकेट में मोहम्मद कैफ़ भुवनेश कुमार प्रवीण कुमार पीयुष चावला बेडमिंटन में अभिन्न श्याम गुप्ता कसरत में आशीष कुमार हॉकी में जगवीर सिंघ निशानेबाज में मुराद अली खान हॉकी में के डी सिंघ हॉकी में ध्यानचंद टेनिस में गौस मोहम्मद